मां हींअर अजमेर मां कोटा में शिफ़्ट थी आहियां मुंहिंजो गैस कनेक्शन भारत गैस जो आहे भारत गैस जो कंज़्यूमर आइ डी पंज चार टे ॿ हिकु आहे महिरबानी करे मुंहिंजो ही नम्बर हाणे हिन नए पते ते ट्रान्सफ़र कयो वञे मां तव्हां खे पंहिंजो एड्रेस पतो ऐं फ़ोन नम्बर तव्हां खे वाट्सअप कयी हुई करे थी रही आहियां महिरबानी करे जल्द सां जल्द मुंहिंजो गैस कनेक्शन ट्रान्सफ़र कयो वञे